हांव अजिंक्य नायक उलयतां हांवें तेरा ऑक्टोबराक मुंबय वचपाक तुमच्या एजन्सीन कॅब तीस सप्टेंबराक बूक केल्ली त्या दीस तुमचे कडेन सगलें उलोवप जाल्लें भाडें कितले घेतले हें तुमी तेन्नाच सांगिल्ले मुंबय वचपाक पांच जाणांक बारा हजार घेतले हें तुमी उतर दिल्लें आज आमी मुंबय पावले तुमचो एजन्सी ड्रायवर बारा हजार दिल्यार घेना पंदरा हजार मागता तुमची एजन्सी बारा हजार म्हणटा तर ड्रायवर पंदरा हजार हो सगळो खोटेपणाचो वेव्हार जालो लोकांक लुटूंक सोदता म्हण जाले तुमी हांव म्हजे इश्टांक घेवन मुंबय भोंवपाक आयलां आमी भाडें वाटून घेतलेलें दोन हजार एकट्याक अशें तरेन बारा हजार थारले आता ते सगळे म्हज्या नांवान बोवाळ मारतात म्हाका दोशी थारयतात अशें केलें तर तुमी एजन्सीक कॅब कोणूच बूक करपाना तुमी लोकांक फसयतात तुमी सांगता एक दर आनी तुमचो ड्रायवर दुसरी दर मागता हें असलें आमच्या कडेन चलपाना तुमचो कॅब ड्रायवर आतां बारा हजार घे दिल्यार घेना आमच्या कडेन झगडी मारता गाळी मारता तुमी पंदरा दीस पयलीं बारा हजार कन्फर्म केल्ली तें सगलें रिकाॅर्डिंग म्हजे कडेन आसा हांव पोलिसा कडेन वचून कागाळ दिवपी तुमी बारा हजार म्हळें आता हांव पंदरा हजार दिवपाना तुमी तुमच्या ड्रायव्हराक आतांचे आतां फोन लायात आनी तेच्या कडेन उलयात आमचो वेळ सगळो फुकट वता आनी केन्ना परत तुमचे कंम्पनि कडेन कॅब आमी घेवपाना आनी कोणाक घे म्हण सांगपाना तुमची खोटेपणां खबरापत्राचेर दितां